भारत देश में जाम नृत्य शैलियूं प्रसिद्ध आहिनि जीअं राजस्थान में घूमर नृत्य जाम प्रसिद्ध आहे हूअ मटकिनि खणी करे जेका पैरनि में थालिनि में मथां बीह करे उहो जीअं नचंदियूं आहिनि हूअ जाम क़ाबिले तारीफ़ आहे उनखां पोइ गुजरात जो गरबा रास ऐं डांडिया डोड़िया उहो जाम फेमस आहे उनजे अलावा असांजे दक्षिणी पश्चिमि तत तट ते उतां जो डांस फॉम आहे मोहिनीअट्टम उहो बि जाम प्रसिद्ध आहे ऐं उत्तर भारत में कथक नृत्य प्रसिद्ध आहे ऐं दक्षिण पूर्वी तत में कुचीपुड़ी नृत्य प प्रसिद्ध आहे जय झूलेलाल